दैज्लांआव दुब्लियाव गुरो जेखाइजों खबायजों लानानै ज' लोगो लालायनानै गुरहैयो आरो सारनायावबो बिदिनो ज' लोगो लाबाय सयजन सातजन ओंखाम जालांबाय थफ्ला बोनबाय लांबाय एखमब्ला गामिनि दंग'आव गुरबाय एखमब्ला स्लुइस गेटफोर हगारनायाव गुरहैबाय एखमब्ला बिमा दैलामआव गुरला बायो जों न'आव खामानि गैयाब्ला ज'ज' लोगो लानानै बिदिनो गाबागाव लायब्लासो नाफ्राबो मोनजायो नालाय आरो गाबागाव लायनाया गोथावसिनबो नाया मोजांबो गुरनानै लायनाया ना फिसा फिसा दैज्लांआवथ' दुब्लियाव गुरलाबायनसै जेखाइ खबाइ लानानै अबावबा ना नुब्ला बिदिनसै ज' लोगो लालायबाय थोरसि लाबाय गामला लाबाय जेखाइ लाबाय जे लाबाय खदाल लाबाय सिखा खेंखाइ गंसे लाबाय सारहैबाय ना गिदिरफोर नुब्ला देनांगोनना ओंखायनो सिखा खंखाइ लाङो गुरबाय गुरनायाबोथ' बिदिनो गुरहैबाय स्लुइस गेट हगारनायाव गुरहैबाय जेखाइ खबाइ ओमफ्राय दांगि लाबाय गुरहैबाय सोरहाबा जे लाबाय साथे हैबाय सोरहाबा मुसारि लाबाय साथे हैबाय गुरबाय हबाय लाबोबाय आरो जों ज' लोगो लायै लायै ओंखाम थफ्ला लानानबो थाङो जोङो बिमाफ्राव माफ्राव मोनो मोननायाबो एसे बुरजा बुरजा मोनबोयो नाथुर आरि जेजोंबो लाइयो साथे सुथे नारला नारलि लाबोयो जों जेखाइजोंबो गुरहैयो जेखाइजों गुरथाव जेखाइजों गुरहैबाय जेजों नारथावाव जेजों नारहैबाय मुसारिजों साथेहां साथेथाव जायगायावब्ला साथेहैबाय सारथावथाव नुब्ला अखानायै थांलायबाय सारहैलायबाय लोगो लानानै ज' ज' बुरैसा बुरैसा लायबाय जों थांबाय सानसे आवगोलाव लोगो लाखालायो जोङो ज' ज' ओमफ्राय ज' ज' लोगो लाखालायनानै थांबाय सारहैबाय गुरहैबाय साम' लायबाय खांख्राय साम'फोर खनहैलायो जोङो बिमा बारनानै बोजों बोजों गोजान गोजानावबो खाथियावबो गुरहैयो लाइयो गाबागाव लायाब्लाबो मोनजाया नाफ्राबो गुरनानै लाइयो सारनानै लायो जायो बाजारावबो फानबाय बुरजा मोनब्ला ना फोरखौ एसे मोनब्ला जाबाय बुरजा मोनब्ला फानबाय ज' लोगो दिगि साहाफोर लोंलायनो गयफोर जालायनो फानबाय जाबाय ज' मेङोदा ना सारनानै फैब्ला साहा लोंबोबाय जाबोबाय फैबाय ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जाबाय न'फ्रावबो आर थांसैलाय सारहैनसै सारनानै मोनबोनोसै मोनबोब्ला बिदिनो माखासे फानसै माखासे जानोसै जेफोरजों नागिरहैनोसै हिनजावफोरनालाय खामानि गैयाब्ला ना नागिरनानै जायाब्लाबो उफाय गैया न'आव बेसे बायनानै जानो होननानै ज' ज' लोगो लानानै थाङो जोङो लकेल नाया गावगाबाव गुरनाया ना फिसा फिसाब्लाबो मैथाफोरजों गोथावसिन जायो बाथोनफोरबो मोनजायो फोराननानै ओंखायनो जों ज' ज' गुरहैयो आरो लोगो लानानै दस जन बार' जन गाहाम एखमब्ला साब्रै साबा एखमब्ला दै फिसायावब्ला सानैजों थाङो जों गुरहैयो लाइयो बिदिनो मैगं खादाजों जेखाइजों जेजों लाइयो जों सोरबा नारो सोरबा गुरनोसै मोननायबादिब्ला सारनोसै सारनो मोनब्ला गामब्ला खेरखा खदालफोर लांनानै बायदिसिना लांनानै ज' ज' थांनानै सारहैयो जों सारनानै बुरजा मोनबोब्ला फानबाय बेफोरजोंनो साहा लोंबोबाय ओंखाम उखैब्ला गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जाखायो बर'फ्रा ना गुरनो रोंखायो दांग्रोमनोबो रोङो लायनोबो गोरोंखा बयबो ज' ज' थाङो जों लायनो लोगो लालायनानै